अपना भारतमे विभिन्न प्रकारकेँ सांस्कृतिक परम्परा प्रचलित अछि जे सांस्कृतिक परम्परा अपना सबके जीवनकेँ प्रमुख स्तर पर मुख्य जीवनकेँ जतेक व्यस्तता यऽ चाहे ओ पहनावाके दृष्टि से होए या भोजनादिके दृष्टिसँ होए या जीवनकेँ रहन सहनके दृष्टिसँ या सामाजिक स्तरसँ सब प्रमुख दृष्टिसँ भारतमे विभिन्न प्रकारकेँ परम्परा सम्पादित कएल जाइत अछि आ विशेष रूपसँ सांस्कृतिक कार्यक्रमसँ अपना सबकेँ समाजकेँ जोड़ऽके लेल जतेक भी दुर्गा पूजा दीपावली इत्यादि जतेक भी सांस्कृतिक कार्यक्रम सब होइया ओ प्रायः अपन सबकेँ समाजमे जोड़ैके लेल और पर्यावरणके सन्तुलन बनावैके लेल कायल गेल अछि आ वएह आधार पर अपना सब सब हमसब सब मिलकऽ ओ परम्पराकेँ अपनाबै छी ओकर माध्यमसँ स्वक्षता अभियान आ मौसमके संरक्षण संरक्षणके अनुकूल अपन शरीरके कोना ढालल जाय जे मौसमकेँ अनुकूल अपना सब बनि पाबी निरोगी रहि एहि सबके दृष्टिसँ कइ कार्यक्रम तऽ एहन होइए जे स्वक्षताक दृष्टि से अगल बगल जतेक भी छै साफ सुथड़ा और अपन परिवारकेँ घरकेँ आङ्गनकॆ दरवाजके सुरक्षा संरक्षणता सब पर आधारित सांस्कृतिक परम्परा होइया विशेष कए कऽ अपन भारत और विदेशी परम्परामे बहुतके अन्तर यऽ अपन भारतीय परमपर सांस्कृतिक संस्कृति आधारित पर्यावरण आधारित और जीवन आधारित परम्परा यऽ जखन कि विदेशी परम्परा स तऽ आ स्वार्थ बसात किछुसँ किछु पहनावा जेना गर्मीमे कोट पैन्ट इत्यादिके धारण केनाइ अपना सबके गर्मीके लेल अलग वस्त्र छै ठण्डा के लेल कम्बल आदिके अलग व्यवस्था छै सब वस्त्र अपना सभ अलग अलग मौसमके हिसाबसँ खानपानके व्यवस्था छै श्रावणमे कोन चीज खयबाक चाही भादवमे कोन चीज खयबाक चाही मौसमके हिसाबसँ मासिक हिसाबसँ पक्षके हिसाबसँ भोजनके व्यवस्था रहन सहनके व्यवस्था ई सम दृष्टिसँ अपन सभकेँ भारत ताहि दुआरे संस्कृतिकऽ दृष्टिसँ भारत श्रेष्ठ रहल यऽ और भारतीय परम्परा सम्पुर्ण विश्वमे पालनीय होइत गेल ओतबी टा नहि भारतीय परम्परा अपन जे छै से सम्पुर्ण विश्वमे एखनो आइके संस्कृतिके हिसाब से भी भारत विश्वके सब स्तरसँ सब कोना कोनामे अपन भारतीय परम्पराके अपनाएल जाइत रहैय